जी कहियौ

नहि भऽ जायत आहाँ जेहन चावल लै लए चाहै छियै कोन चावल लै लए चाहै छियै हमरा लङ तऽ परवलो छै मन्सुरियो छै मानि लिअ अगर पैकेट बलामे लेबै तऽ जय बाबा लाल बाबा हँ लालकिला सब छै चावल केहन चावल अपने लेब अरबा उसना सब छै केहन चावल लेबाक इच्छा अछि अपन ओ खीर हँ हँ ओ ओहोमे जे छै ने से परवल अरबोमे जे छै से अपना लङ परवल आ मन्सूरी दुनू छै तऽ परवल ओना बड्ड नीक परवल ओना बड्ड नीक रहत अखन नबका चाउर बला नबकाबला जे छै नबका धानक परवल छै अपना एहिठाम उतरल ओ जे लेबै तऽ बहुत बढ़िआँ खीरके लेल तऽ ब्राह्मणे भोजनक लेल ने नहि नहि ओहिमे बड़ा स्वादिष्टो जे छै आ एखने किछु आदमी के काल्हियो परसू मे किछु आदमीके देलियै हन ओ एत्तेक नीक छै जे मत पुछू केत्ते लेबाक छलए अपनेकेॅं ओ नहि तऽ अगर अगर एक किलो जेना बुझियौ ने कि एक किलो अगर दै छियै ने ताहि मे सऽ पाँच सऽ छओ आदमी पाँच सऽ छओ भऽ गेलहुॅं पाँच आदमी आराम सऽ खा सकै छथि तऽ मतलब ओहि हिसाब सऽ अँ बीसकिलो अगर आहाँ लऽ लै छियै अहँ हँ हँ हँ हँ वएह आब ओना हमरा बिचारसऽ आहाँ मतलब बीसकिलो अगर लऽ लै छियै ने तऽ भऽ जायत लगभग किएकि एक सए आठे गो ने छलए आ दोसर बात कि देखियौ दोसर बात कि दोसर बात कि एक सए आठ गोमे खाली चावले खीरेटा थोरही रहतै तस्मइए थोड़ी रहतै आओर ने चीज रहतै ओहिपर छै ने हँ हँ वएह ने ताहि दुआरे सब चीज रहतै तऽ भऽ जायत लगभग बीसकिलो लेबै ने अपने तऽ भऽ जायत हँ तऽ मतलब परवल मे अहाँके मतलब नबका धानक परवल बला जे छै से आहाँके बीसकिलो लेबाक अछि नहि नहि अँ तऽ अपनेक हँ हँ कहिआ लेबाक छै कहिआ जरूरत छल अपने

हूँ हूँ हूँ हूँ तऽ मानि लिअ तऽ अगर काल्हि अहाँके जरूरत अछि तब तऽ चावल आइए अहाँके लऽ जाय पड़त चन्दन जे हम एहि दुआरे हम आहाँके पुछ्लहुॅं एखन ठण्ढीमे समय छै तऽ हम पाँच सऽ साढ़े पाँच छओ बजे तक दोकान बन्द कऽ दै छियै तऽ अगर अगर लऽ लेब तऽ अगर लैके बात लेबाक अछि तऽ पाँच बजे छओ बजे सऽ पहिले आबि जायब आ नहि तऽ कौल्हके समय राखब कौल्हका टाइम राखब ठीक रहत काल्हि लेब अगर भोरे लऽ लै छियै तऽ बढ़िआँ रहत ओना आहाँ क इच्छा पर डिपेण्ड करै छै जे अहाँ जी जी

हूँ हूँ हूँ जी जी जी नहि नहि ठीक अछि तऽ आहाँ आउ ताबे अगर होइ छै तऽ हम बीसकिलो जे छै ने जोखबाए कऽ आ अहाँ लए राखि दै छी आहाँ आबि कऽ लऽ जायब ठीक छै